हैल्लो बैट चाहिदा तुसें ते जे तुसी कास्को दा लैना होऐ बैट ते ओह् पंज सौ कोला स्टार्ट ऐ ते तुसें केह् तुसें तुसें किन्ने तक चाहिदा लैदर दा बैट चाहिदा अच्छा अच्छा अच्छा ते किन्ने कोह्दे वास्तै चाहिदा तुसें अच्छा अच्छा किन्नी उम्र ऐ नुहाड़ी अच्छा ठारां साल दा होई गेदा ओह् ते ए वन कश्मीर दा चलग बैट ए ठीक ऐ ते ए वन कश्मीर दा बैट ठारां सौ कोला स्टार्ट ऐ मतलब कनेहा खेलदा ओ मतलब ते जो कनेहा खेलने ही ऐ ओ ठीक ठाक खेलदा जां शुरू ओह् आह्ले मतलब शुरू कोला खेलना लग्गा जां फिर पैह्ले दा खेलदा आ दा ओह् पैह्ले दा खेलदा आ दा ते आंटी मेरे कोल पंज ज्हार दा बैट ऐ इक कश्मीर विल्लो दा ए वन विल्लो ऐ बैट शैल ऐ ओ ते ओह् लेई लैओ ए ठीक ऐ आंटी कल दूकान पर आई जायो ठीक ऐ